अगर आपको अपने घर के आँगन या बग़ीचे में पक्षियों को आकर्षित करना है तो एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है जो मेरी दादी माँ अक्सर दिया करती थी मुझे कि आप अपने घर के आँगन या जो भी आपका बग़ीचा है वहाँ पर आप हरियाली बनाए रखें वहाँ पर एक दम पेड़ पौधे अच्छे हो वहाँ पर हरियाली जहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित महसूस हो उनका अपना घर लगे उनको कि ये भी कोई अलग जगह नहीं उनका घर ही है और ऐसा पक्षियों के लिए आप करेंगे तो वो ज़रूर आकर्षित होंगे कई प्रकार के पक्षी आएँगे आपके यहाँ जैसे कबूतर तोता मैना ये बहुत आते हैं और इनकी आवाज़ आप कभी सुनो तो आपको बहुत ही मधुर लगेगा आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा कि भाई आपके घर के आँगन में पक्षी आ कर बैठ रहे हैं बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है ये और पक्षियों को दाना पानी भी रखते रहिए वहाँ पर समय समय पर जैसे पेड़ हैं आपके यहाँ छोटा सा बग़ीचा है तो वहाँ पर आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं एक जगह पर पानी रख सकते हैं ताकि पक्षी आकर्षित हो कर आएं और उन्हें मतलब उनको वही जगह अच्छी लगे धन्यवाद